ब्लेजर लेल देले रही साहेबके लेल ओ ब्लेजर जे छै से हुनका किछु जे छै से ओइ समयमे नहि बुझि सकलहुँ ओ हमरा हमरो नहि किछु ओ ओतेक मतलब ढङ्गसँ पसन्द आयल आ हुनको कलर जे छै से पसन्द नहि अयलनि तऽ हमरा कनि नेवी ब्लू बेसी पसन्द छलै ई कनि बेसी डीप छलै तइ दुआरे हम अहाँसँ चाहलहुँ जे कहि दै छी जे हमरा लेलहुँ तऽ लेकिन ओतेक नहि पसन्द आयल